जियां केह् साढ़ै उधमपुर डिस्ट्रिकट च गै बड़ी ज्यादा कास्ट आह्ले रौंह्दे ते होर बड़ी ज्यादा जेह्कियां अपनियां भाशां न ओह् बी करदे जियां के कोई हिंदू डोगरी करदे जां मुस्लिम गोजरी ऐसी गल्ल नी ऐ के सारे हिंदू जेह्ड़े न डोगरी बी करदे ते मुस्लिम बी करदे जां मुस्लिम गोजरी बी करदे ते कश्मीरी बी करदे पर बड़ियां ज्यादा लैंग्वेजां न जेह्कियां साढ़ै इत्थे डिस्ट्रिकट च बोलियां जंदियां लेकिन कास्ट उप्पर लोक जेह्के ऐं लड़ाई बी करदे लेकिन ऐसा नेईं करना चाहिदा लड़नां नेईं चाहिदा कास्ट जां कोई बी जेह्ड़ी चीज़ बनाई दी रब्ब ने ते सारें आस्तै गै पैह्लें ते अस सारे गै इंसान आं बाकी भाशा जां कोई साढ़ी जाति जां कोई केश बी कास्टिज़म आई गेआ एह् ते बाद दी गल्ल ऐ लेकिन पैह्लें अस हैन ते इंसान गै फिर साढ़ै इत्थैं अपनी अपनी भाशा जियां जेह्के गुज्जर होई गे ते एह् गोजरी गै बोलदे ज्यादा लेकिन इ'नेंगी कोई डोगरा लब्भी जा डोगरी बी बोली लैंदे ते जियां कोई कश्मीरी ऐ तां ओह् ज्यादा कश्मीरी गै बोलदा ओह्दे अलावा कोई उर्दू भाशा दी गल्ल करी ओड़दा इं'दे बिच्च ते बाकी रेही गे बक्करबाल तां उं'दी बक्करबाली भाशा जां भाई गद्दी न उं'दी गद्दी भाशा लेकिन फ्ही ज्यादा फर्क ते ऐ नी ऐ कि कोई बड़ी खतरनाक भाशा जां कोई बाकी नी बोली सकदे बोलना नी औग ते लेकिन समझी सारे गै सकदे गोजरी भाशा दे बी सारे समझी सकदे एह् मुस्लिम होई गे हिंदू होई गे जां कोई होर मजहब दे लोक जेह्के न ओह् होई गे समझनी सारे समझदे होर डोगरी साढ़े खासकर साढ़े डिस्ट्रिकट च डोगरी सारें गी गै आंदी लेकिन एह्दे च थोह्ड़ा लड़ाई झगड़ा बी करदे लोक के मेरी भाशा एह् गुज्जरी गोजरी भाशा ते गुज्जरें गै बोलनी जियां होर कोई भाशा गद्दी भाशा गद्दियें गै बोलनी लेकिन ऐसा नेईं करना चाहिदा एह्दे कन्नै अपना गै नकसान होंदा होर अपनी मनुक्खता चा अपनी डिस्ट्रिक दा जां किसे दा बी अपना गै नकसान ऐ कुसै दा ते किश जा'रदा नी ऐ ते बाकी होर बड़ी सारी ऐसियां भाशां जेह्कियां साढ़ै इत्थै डिस्ट्रिक्ट च बोलियां जंदियां लेकिन कि थाह्रें ऐसे बी ग्रुप बनी जंदे के फलानी कौम दा बंदा आया ते साढ़ी भाशा की यूज करा दा साढ़ी भाशा की बोलनी एह् अपनी भाशा च गै गल्ल करै होर ओह्दे च गै सनाऽ होर एह्दे आस्तै लोक लड़ाई बी करी लैंदे भाई तूं गलत ऐं साढ़ी भाशा बोला ना ऐ जियां हून गोजरी भाशा जां एह् डोगरी ऐ लेकिन खासकर डोगरी भाशा च इकरूपता नी ऐ कुसै बी नी बोलेआं एह्दे कन्नै केईं थाह्र ऐसे बी हैन कि जित्थें डोगरी नेईं बी बोलना दिंदे जां केईं जगह् ऐसियां हैन कि जित्थें कश्मीरी नी बोलन दिंदे ते बाकी साढ़ै इत्थै डिस्ट्रिक्ट च अलग अलग बड़ियां किसमें दियां भाशां न जेह्ड़ियां बोलियां जंदियां हिंदुएं आस्तै गै डोगरी नी ऐ ओह् ऐ ते सारे जम्मू कश्मीर दे आस्तै इ'नें डोगरी गै बोलना चाहिदा एह् साढ़ी भाशा एह्दे च गै गल्ल करनी चाहिदी